नमस्ते ख़ुश रहो ख़ूब

हाँ दरवाज़े पर लगता है बनता है परदे हैं उसमें राड हैं तुवन तो महँगा है हाँ जैसा जैसा जैसा अच्छा लो थोड़ा भारी सत्तर अस्सी में हल्का भी है भारी भी है सौ से डेढ़ सौ जो हल्का है वह डेढ़ सौ है पौने दो सौ ऐसे हैं सब परदे का है क्या नाम से उसमें सत्तर रुपये मीटर एक सौ बीस रुपये मीटर जैसा पर्दा हैं वह जैसी चीज़ हैं वैसा पैसा है हाँ मेज़पोश टी वी पोश सोफ़ा सबका है हाँ हाँ दुकान है मेरी देखो ज़्यादा ज़्यादा तो अच्छे से अच्छा हम रखी हूँ घटिया माल कोई लेता नहीं ख़राब हो जाता है तो दुकानदारी की बेइज़्ज़ती होती है इसीलिए मतलब कि बढ़िया है अरे अब आओ देखो उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे बात नहीं है कि हम जो हम बोल दिया वही होगी अरे वह सत्तर का जो अस्सी के बता रहीं सत्तर लगा लो सत्तर रुपये मीटर का लगा लो परदे का अच्छा से अच्छा दूसरी क्वालटी ले लो क्या क्या क्वालटी है चलो उसका क्या देना चाहती हो चलो पचास रुपये मीटर लगा लो और क्या कर सकते हैं अब इससे कम नहीं कर सकती ठीक है और यह गुलदस्ते उसते बनाती बनाते हैं बहुत बढ़िया है गुलदस्ते तो महँगा पड़ेगा बेटा वे हाथ से बनते हैं फिर अच्छा से अच्छा बनेगा वहाँ पर फूलों का डिजाइन भी बनावट भी अच्छी क्योंकि उनमें देना पड़ता है जो बनाता है वह भी पैसा लेती है हाँ शादी विवाह में बड़े बड़े गुलदस्ते हैं जाते हैं बनते हैं फूल भी फूल भी फूल भी लेना पड़ता है उनको फिर बनाना उनकी भी तनख़्वाह देनी पड़ती है और कुछ हम भी कमाएँगे तभी तो मिलेगा नमस्ते